हेलो क्या मेरी बात विकास धाकड़ जी से हो रही है सर मैं आपके सर्विस के बारे में जानना चाहती हूँ सर आप किस डिपार्टमेंट में जॉब करते हैं अभी भी हाँ सर ओके तो आप मुझे थोड़ा बता सकते हैं कि वहाँ का रहने का व्यवस्था कैसी है आप किस बटालियन में जॉब करते हैं सर आप किस बटालियन में हैं सर तो सर अभी आप घर में हैं आप रिटायर हो गए हैं ना सर सर आपने कितने साल जॉब किया है तो सर आप मुझे थोड़ा सलाह दे सकते हैं कि आपका वहाँ पर जहाँ जिस सिटी में आपकी जॉब थी वहाँ के लोग कैसे खाना पीना करते थे और भी जो चीजें हैं हाँ सर सर क्या मैं जान सकती हूँ आपकी सैलरी क्या थी क्या आप उस सैली से संतुष्ट थे सर तो सर अभी आप रिटायर हो कर घर में क्या कर रहे हैं आप ठीक है सर मुझे अच्छा लगा आप से बात करके धन्यवाद सर